हम प्रायः जे छै से मैथिली मे जे छै से लिखै छी मैथिलीके पढै छी मैथिलीमे जे छै से हम कए टा जे छै से आर्टिकल हमर जे छै से छपल हँ किछु प्रकाशित यऽ किछु जे छै से एखन अप्रकाशित यऽ तऽ मैथिलीके जे छै से हम मतलब बहुत जे छै से एकरा बहुआयामी जे छै से मतलब एकर बिस्तार करै लए चाहै छी जे मैथिली जे छै से समाज जे छै से प्रायः देखल जाए रहल छै जे मैथिली सऽ लोग दूर भए रहल छै मैथिलीमे जे लेखक छथिन लेखक अपना बाजै छथिन मैथिलीमे आ हुनकर जे छै से घर के बच्चा जे छै से बाजै छै हिन्दी मे इंगलिशमे तऽ ओहिठाम जे छै मैथिली के अपन प्रसार जे छै से कम भेल जाए रहल छै लेखक जे छै से लिखै छथिन लेकिन लेखक आ जे छै से पाठक के संख्यामे जे छै बहुत जे छै से अंतर नहि छै तऽ एही लए कऽ मैथिलीके प्रचार प्रसार के लिए मैथिली के उत्थान के लिए हम लगातार प्रयासरत छी आ एहि सऽ जे छै आब लिखने सऽ हम जे छै से चाहै छी जे एहि मैथिली आ एकर विकास पर मैथिली लोग बाजऽ आ मैथिली अपन भाषा मातृभाषा छी ओकरा जे छै लोक समझऽ आ अपन पुरनका जे छै से गौरव गरिमा छै ओ वापस आबय